हॉस्पिटल छै सदर हॉस्पिटल आ दबाइ एहिमे देल जाइ छै ठीक ठाक दबाइ परै छै तहन ओना प्राइवेटमे जे सुविधा मिलै छै ओ सुविधा तऽ सरकारीमे नहि मिलै छै कतौ भी कोनो भी कतौ क्लीनिक पर जेबै तऽ ओ सुविधा नहि मिलतै विद्यालये छै तऽ विद्यालयमे अहाँके जेहन विद्यालय छै मतलब पटनामे छै दरभंगामे छै ओ विद्यालय तऽ बिहारमे सहरसामे तऽ नहि छै ओहि टाइपके तऽ विद्यालय सहरसामे नहिए ने छै हँ छै ठीक ठाक छै अगर इग्ज़ैमे देलऽ जाइ छै तऽ सहरसामे चोरी चलै छै चोरी चलै छै जाहिके वास्ते हम एहि विषय पर हम सरकारसे बहुत विरोध करै छी जे हमर बच्चा एल बच्चाके आँखिसॅं नोर चलि जाइ छै जे विद्यार्थी नीक छै ओहि विद्यार्थीके आँखिसॅं नोर चलि जाइ छै किया तऽ ओकरा नहि पास सभ चोरी करै छै ओहिमे हमर बच्चा चोरी नहि कै सकै छै ताहिके वास्ते ओकरा बहुत दिक़्क़त होइ छै अपना पर बहुत पछतावा होइ छै ई नीतीश कुमारके एना नहि करना चाही तऽ नहि करना चाही जे कए रहल छ्थिन अखन जे ग्रैजूएशने करै छै तब सभ जाइ छै घास काटिके आबै छै ओहु अपन इग्ज़ैम दए कऽ चलि आबै छै एहिमे पास कए दै छै फ़र्स्ट डिविज़न कए जाइ छै आ एहनो विद्यार्थी छै जे अपना आपके संकल्प केने छै हम चोरी नहि कए सकै छी प्रश्न जेतबा हमरा एतै ओतेबा लिखबै ओ टीचर ओ प्रिन्सिपल ओ प्रोफेसर अगर जाँच करै छै टोटल पन्ना उलटाके नहि देखलकै आ दू चारि पन्ना जे नहि उलटेलकै तहन अगर विद्यार्थी सहीसॅं जवाब बनेलकै सहीसॅं सभ चीज़ बनेलकै केलकै ओ टीचर नहि देखलकै तैं ने ओकरा नम्बर ओहि मुताबिक़ नहि देलकै आर नहि जे विद्यार्थी बनाबै छै या चीटके उतारि दै छै पकड़िक घसि दै छै पकड़िक ओ टीचर देख़ै छै पन्ना भरल छै ओहिमे बस साइन मारि दै छै नम्बर दए दै छै